हमारे बॉलीवुड की जितनी भी डान्सर है बहुत बढ़ियाँ डांस करते हैं सब को प्रोवाइड करते हैं मगर उसके अलावा हम लोगों के भाई जो क्षेत्रीय कलाकार हैं हमारे उत्तर प्रदेश के हैं जो हमारे ये महुआ झेलने वाले हैं हमारे जो लोकल के डान्सर हैं और वैसे ये जो भोजपुरी वाले हैं ये तो सबको पसंद आते हैं इस समय हमारे भोजपुरी वाले जे खेसारी लाल हुए ये पवन सिंह हुए ये सब बहुत ऐसे कुछ उसे अलावा छोटे छोटे हैं हरि पाठक हैं एक और ऐसे कई हैं जो भाई लोकल में हैं और चल रहे हैं और भोजपुरी वाले जो सदाबहार हैं इस समय मान लीजिये की भोजपुरी वालों का तो कुछ ने कहने नहीं हैं ये जो सब पे भारी पड़ रहे हैं क्योंकि ये लोगों का ऐसा डांस हो रहा है इस समय कि ये लोग कहीं भी आ रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं हर जगह इनका चल रहा है भाई जो बॉलीवुड वाले हैं वो तो सर्वे ही चल रहे हैं व जो हमारे भोजपुरी वाले हैं वो गाँव पहाड़ इधर उधर अगल बगल हर जगह जा रहे हैं शूटिंग चल रहा है उनका आर्य पाठक के साथ एक ठो हमारा भांजा है नेसी पाठक वो भी डांस किया वीडियो वीडियो बनाया बहुत बढ़ियाँ कलाकार हैं वो भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं उनके गाने को उसके अलावा बड़े लोग पवन सिंह हैं उनके तो पूछने नहीं हैं सभी साथी वो भी बहुत बढ़ियाँ हैं उसके अलावा ये जो दो तीन और हैं वो भी बहुत बढ़ियाँ डांस कर रहे हैं जो लोकल वाले हैं यहाँ भोजपुरी वाले वो तो मान लीजिये छा गए हैं क्या कहना है उनके बारे में बहुत बढ़ियाँ उनका डांस लग रहा है सब लोग पसंद कर रहे हैं और जो भी वो सब गाना गाते हैं थोड़ा ये जो भाई भोजपुरी वालों का यही खुला होता है इसीलिये उसी पे गाँव के भी बच्चे हैं या आजकल तो भाई जितनी बारात चल रही है उसमें भी गाँव भर में भी जितने लोकल डान्सर हो गए हैं मान लीजिये कि वो बॉलीवुड से कम कहाँ हैं बॉलीवुड से बढ़ के भोजपुरी वाले जो बॉलीवुड को भी दबा दिए हैं ये समय ये ही को ही बहुत पसंद आ रहे हैं सब और जो छोटे कलाकार हैं उनको उनका क्या कहना वो तो हर जगह हर मीटिंग हर फँक्शन हर चटिए चौराहे यहाँ भी कुछ बढ़ रहा है फंक्शन जैसे हमारे यहाँ वो होता है पोग्राम या दुर्गा पूजा हुआ या होली हुआ इस अवसर से चल रहा है सबका डांस बॉलीवुड वाले भाई तो जो ऊंचे कलाकार हैये हैं वो भी पसंद हैं मगर हमारे जो भोजपुरी वाले हैं उनसे कहीं कम नहीं हैं भोजपुरी वाले जो मान लीजिये इस समय और जो हम लोगों के भोजपुरी वाले कलाकार हैं उन लोगों के प्रदेश के भी हैं और उनके लोकल भी हैं और उनका स्टिंग भी चल रहा है उनका डांस भी चल रहा हैं बहुत बढ़ियाँ और अच्छे से अभी हो रहा है इसमें बच्चे वगैरह हर शादी पार्टी बड्डे वगैरह हर जगह डांस कर रहे हैं मान लीजिये कि बहुत बढ़ियाँ चल रहा है उनका